जय झूलेलाल दीदी जय झूलेलाल तव्हां पोइ छाता सोचो त अॼुकल्ह गनपति रखनि तव्हां त हुन लाइ कुझु तव्हां सोचूंं था भई गेमियूं कयूं या ॿारनि जो खेल न त वरी ॿार घुम थी वेंदा आहिनि वेहिंदा ई न आहिनि गनपतिअ जे अॻियां मां चवां पई हुननि जे लाइ कुझु गेमियूं रखूं उन हा हा उहेई मां बि हा ईअं वरी राति न त छा कंदा ईंदा आहिनि हली वेंदा आहिनि त मां चवां भाई उहेई हीअ बि रखिणो पवंदो हिननि खे बि हा हा हा ऐं असां ऐं असां आंटीयुनि जे लाइ छा था सोचो पिया हुननि खे बि त कुझु इंटरटेनमेंट खपे न कुझु त मजा कराइणा आहिनि न हा हा हा इहो सही आहे इनाम इनाम जे करे त ज़रूर गाईंदियूं हुअ न बि शर्माईनि हा हा हा हा सही आहे ॿियो बि अञा हा ऐं डेकोरेशन जे लाइ कयो अथऊं हुन जन खे चई अचि सजावट जो कमु जिन खे ॾिनोसि हुननि कयो आहे तव्हां चैक करे आया आयो छा

अच्छा हा सही आहे सही आहे हिकु कॉम्पटीशन इहा बि हुआ हुजे त कंहिंजे बिल्डिंग में सुठी था गनपति रखनि त हिन दफ़ो त असां ईअं समय बि पोइ मिली सघे ईअं तयारी असांजी रखी वई आहे ॾिसो वरी पोइ पासे वारनि सां ॻाल्हाइणो पोवंदो न एटलीस्ट भले प्राइज़ न बि हुजे इअंई बि ठीकु आहे ॾिसी वठि हूं हा हले पोइ हेठूं मिलूं था हा हेठि ॾिसण अचो त पोइ मिलूं था पिया हेठि हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु गॾु थियूं था हेठि हा हा हा हा हा बिल्कुलु जय झूलेलाल